हँ हम गूगल पे करै छी डिजिटल पेमेंट होइ छै एकरासँ पेमेंट करनाइ आसान होइत छै पैसा नगद राखै के जरूरी नहि होइ छै अहिमे जेनाकि ठेलावला राशन किराना दोकान सब जगह ई उपलब्ध होइ छै पेमेंट आसानीसँ पेमेंट आसानीसँ मिल सकै छै जेनाकि हमसब घर बैठ बैठल कऽ ककरो भी पैसा भेज सकै छियै बाहर जाइके जरूरत नहि पड़ै छै आओर बाहर जाइके जरूरत नहि पड़ै छै आओर हम अगर ककरो जरूरी होइ छै तऽ हम घरसँ ही पैसा भेज सकै छियै हमरा बाहर जाइके जेनाकि ए टी एम बैठल पैसा ककरो मोबाइलपर भेज सकै छियै या फोन पे गूगल पे किसी पे भी ककरोपर भी भेज सकै छियै